आबादारिफ्रा एबा दाउ लाखिग्राफ्रा गावसोरनि दाउफोरखौ रैखायै जोबोद अननायजों मोजाङै फिसिनानै फिसिनानै लाखिनाय जायो आरो आबाद मावग्रा सुबुंफोरा दाउखौ दाउखौ न'आवनो फिसिनानै दाउदै दैहोनानै जेनेबा बिसोरखौ दाउदैफोरखौ फानहरनानै फानहरनायबो जायो आरोे बिसोरखौ जोबोद जोथोन लानाय जायो जोथोन लानाय जायो बेखौ बिजिनेस खालामनायाव जोबोद मोजां जायो जेनेबा दाउ फिसियोब्ला दाउफोरखौ जोङो फाननानैबो जोङो मुलामफा जायो आरो दाउदैफोरखौबो फाननानै मुलामफा खालामनो हायो आरो बिसोरखौ फिसिनायावबो जोङो मोजाङै नायफा नायफा जेनेबा न'आवनो जोथोन लानाय जायो बिनि थाखायनो जोङो दाउफोरखौ दाउफोरखौ अननायजों फिसिनाय जायो बेफोरखौ फिसिनायाव जेनेबा आदारफोरखौ होनानै जोङो गोरा खालामग्रोनाय जायो आरो बिसिनिफ्राय दाउदैफोर मोननो थाखाय जोङो दाउफोरखौ दाउफोरखौ फिसिनानै जेनेबा दाउदैफोर दैहोनानै दाउदैफोर दैहोनानै दोननानै बेफोरखौबो दाउ खालामफिननानै जेनेबा बिसोरखौबो दाउसा फिसा खालामनानै जोङो दाउ फेदेरनानै जेनेबा बिसोरखौबो फानहरनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो आरो बे दाउसा फिसानिफ्रायनो दाउदैफोर खालामफिननानै फेदेरनानै दाउदैफोर दैहोनानै बिसोरखौबो आरो बेबादिनो महरै खालामफिननाय जायो बेनि थाखायनो जोङो दाउफोरखौ जोबोद जोथोन लानाय जायो जोथोन लानाय जायो दाउ आबादारिफ्रा दाउ फिसिनायाव आबाद मावनानैल' नङा दाउ अमा दाउफोरखौ फिसिनानै जेनेबा न'फ्रावनो नायदिं नायदा नायनानै दाउ गग्राफोराव जेनेबा एमफौ एनलाफोर फैदों नामा बेफोराव जिबौफोर फैदों नामा मावजिफोर फैदों नामा बेफोरखौ नायनाय जायो आरो बेफोरखौ जाहोनाय आदारफोरखौबो बेफोर आदारफोराबो जेनेबा बिफोरखौ नायनानै जाहोनाय जायो बिसोरखौ जाहोनाय आदारफोरा जाबाय ओंखाम माइरं एंखुर एंखुरफोखौबो होनाय जायो आरो बिसोरो गावसोरनो हाग्राफोरखौबो जानानै थांनानै थायो जेनेबा दैफ्रावबो नाफोरबो हमनानै जानाय जायो ना खिफोर जानाय जायो बिसोरखौ बिसोर गावसोरनो गोरा जानानै थायो आरो बिनि थाखायनो आबादारिफ्रा जेरैनिबो थाखाय मुलाम्फा जायो बिसोरखौ फिसिनायाव सुबिदासिनबो दावबायहोजादोंबो होननानै जोङो मिथिनो हायो बेनिखायनो जोङो जोंहा दाउ फिसिनायाव जोबोद मुलामफा जायो